मिकी डोगरी दी कताब पढ़ना बड़ी शैल लगदी एह् ओह्दे च बाड़ियां शैल शैल क्हानिया दित्ती दियां होंदिया ओह्दे च सिक्ख बी दित्ती दी होंदी असें केह् करना चाहिदा केह् नेईं करना चाहिदा डोगरी दी इक कताब ऐ ते ओह्दे च इक बाबा जित्तो दी क्हानी ऐ ते उस क्हानी च उनें सनाए दा कि इक बुआ कोड़ी ही ओह् बाबा जित्तो दी बड़ी मदद करदी ही ते ओह्दे बारे च उ'नें समझाए दा हा ते ओहदे च असेंगी सिक्ख बी दित्ती कि केह् स्हेई होंदा ते केह् स्हेई नेईं होंदा ऐ ते डोगरी दी आ'ऊं अक्सर क्हानिंया पढ़नी ते मिगी समझ बी आई जांदियां न ते मिगी ओह् शैल बी बाड़ियां लगदियां ते तां गै मिगी ओह् मेरी डोगरी दी कताब पढ़ना मेरी फेवरेट ऐ तां गै ते आ'ऊं तां गै उसी ज्यादतर पढ़नी